हँ हम अपन दोस्त सबके साथ बहुत बार बाइकिंग ट्रिप करने छियै जाहिमे से कोई किछु शॉर्ट ट्रिप रहै किछु लॉन्ग ट्रिप रहइ लॉन्ग ट्रिपमे अगर हम बताए लए चाहबै तऽ हम गेलो रहियै यहाँ हमर गाँव से लगभग एक सए सत्तर किलोमीटर दूर छै गया गया जाए के ट्रिप मे ई ट्रिप के तैयारी हम पाँच दोस्त मिलकऽ करले रहियै पाँचो दोस्त बाइक से ही जाए कऽ सोचलो रहियै गया गया जेकि बहुत प्रसिद्ध जगह छै बिहारमे वहाँ पर मानल जाइ छै जैसे कि बुद्ध जी ने अपने संस्कृतिके थ्रु अपना आहवाहन पुरा करले रहय गयामे ही ओ अपने निर्वाण अपने विद्या और संस्कृति के पुरा करलो रहै वनवास वही पे ओ अपन कल्याणके लिए तीस वर्ष तक साधना भी करलो रहै वहाँ पर हमनी सब जाए के हमरा सब बहुत दिन पहिले सोचलियै लेकिन जब वहाँ पर गेलियै तऽ वहाँ पर बहुत तरहकेँ समस्या भी एलै व्यवस्थाके प्रॉब्लम एक सफर मे बहुत सारा समस्या आबै छै जाहिसॅं कि वहाँपे खाइ पिअइ के समस्या मिललै रहै के लिए सही सुविधा नहि मिलय पाड़लै जेकरा कारण कि कुछ समस्या होलै सब दोस्त रही तऽफेर मैनेज भए गेलइ और सब दोस्त अच्छासँ यात्रा कऽ सफर के खतम करिकऽ बाइकिंग ट्रिप के ओकर बाद सब अपन घर आबि गेली और नेक्स्ट ट्रिप हमर सबके लद्दाख छै जेकि बाइकिंग से ही होतै आओर सब दोस्त वही सब दोस्त जेबै आ पुरा अपन ट्रिपके यादगार बनेबै